वैसे तो ऐजुकेसन से जुड़ा हर व्यक्ति किसी न किसी पत्रिका समाचार पत्र और इंटरनेट सेवाओं से जुड़ी हुई ब्लॉग या फिर कोई अन्य सोर्स से सम्बंधित सुचानाओं को एकत्रित करना उनका एक नितांत और अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है फिर भी कुछ लोग इन वैकल्पिक विकल्पों के अलावा किसी और विकल्पों पर भी निर्भर हो सकते हैं जहाँ तक मेरा निजी पसंद और सम्बंध इन पत्रिकाओं से रहा है वह दो हजार चौदह से पंद्रह के बीच में जैसा कि आम धारणाओं से सुनने को मिलता है उससे मेरा रुझान न्यूज पेपर के तरफ पहली बार हुआ था शुरुआती दौर में शब्दों को समझ पाना आशय को समझ पाना उसे अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में ला पाना मेरे लिए इतना सहज नहीं था कई कारण थे जिसे समझ पाना सहजता से सम्भव नहीं था परन्तु उन दिनों मैं हिन्दुस्तान टाइम्स का और पत्रिका विज़्डम का आया करता था जिसे मैं पढ़ा करता था जिसमें कई सारी सूचनाएँ हमारे ज्ञान के विकास को बढ़ावा देने में सहयोगी होता हो सकता है कि ज्ञान का उपयोग हमेशा हम किसी निज़ी लाभ के लिए करें और उस निज़ी लाभ की पूर्ति नहीं हो पाए और यदि हम निजी हितों सें ही किसी चीज को पढ़ते देखते और समय देते हैं तो संभवतः हम उस चीज को नकार भी सकते हैं कि हमारे निजी हितों की पूर्ति हुई नहीं तो हम इसका त्याग कर देते हैं परंतु यदि ऐसा नहीं है तो फिर बने रहना कठिन नहीं है इसी परिप्रेक्ष में आमतौर पर मेरा रुची बढ़ता गया किसी नई जानकारी के लिए और सम्भवतः किसी प्रश्नों के लिए और डे बाई डे पढ़ने वाले इस न्यूज पेपर में और पत्रिका से जो नई जानकारियाँ मिलती थी वो किसी अन्य मनोरंजन से कम नहीं होता था काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करता था उसी दौर में मैंने एक अमेरिकन राजनैतिक सलाहकार निहान के बारे में पढ़ा था जिन्होंने व्यक्ति के जीवन के परिप्रेक्ष में एक गम्भीर और गुड बातों का उदभेदन किया हुआ था जो मुझे पसंद आया और मैं पसंद करूं या ना करूं जो सत्य वास्तविक सत्य है उसकी निर्भरता मेरी पसंद या किसी व्यक्ति के पसंद या ना पसंद पर नहीं है तो अन्ततः ज्ञान के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर के लिए और किस अन्य निजी सामाजिक और धार्मिक या फिर किसी अन्य कारण से कारणों की पूर्ति के लिए यह पत्रिका समाचार पत्र और इंटरनेट से जुड़ी सेवाएँ मददगार साबित होती हैं और यही कारण है कि इसे पसंद किया जाता है